साढ़े ग्रां च केईं बारी जेह्ड़ी पानी दी बड़ी शार्टेज होंदी ऐ ते स्हानू बड़ी कठनाइयें दा सामना करना पौंदा ऐ ते केईं बारी ते बिल्कुल फसल लग्गी दी होंदी ऐते फसलें ई पानी चाहिदा होंदा लेकिन पानी दी इन्नी प्राब्लम होंदी ना बारिश ना ट्यूबवैल्ल कोई सोर्स होंदा फिर फसल खराब होई जंदी इवन पानी पीने तक दी प्राबलम होंदी ऐ किचन च पानी निं लभदा फिर अस केह् करने बारिश उप्पर डिपैंड रौह्न्ने आं केईं बारी पानी जेह्ड़ा पेदा होंदा फ्रैश वाटर नेईं मिलदा उसी अस बुआइल करियै उसी अस किचन च अस यूज करने ते केईं बारी तुसें ई पता ऐ कि पानी ते मेन नसैसिटी ऐ लाइफ दी जरूरत ऐ इक जेहदे बगैर ते लाइफ चली निं सकदी एह् ऐ एह् साढ़ी जेह्ड़ी लोगें दी लाइफ गी शार्टेज आफ वाटर ऐ एह् बड़ा इफैक्ट करदा ऐ